सरकार के बहुत रास एहन सन योजना छै जाहिमे महिला किसान ग्रामीण क्षेत्र के बेसी ध्यान मे रखैत बनायल गेल छै अटल पेंशन योजनाक माध्यमसँ हुनकर पेंशन सुनिश्चित केनाइ किसान सम्मान निधि योजनाकेँ तहत किसान सब के सहायता पहुँचेनाइ सालाना छओ हजार टका भेटैत छनि जीविका के माध्यम सॅं महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देल गेलै आओर हुनका स्वरोजगारसँ जोड़ै कऽ लेल सेहो विशेष रूपसँ पहल कयल गेल छै